जय झुलेलाल असां दिल्लीअ में रहंदा आहियूं और दिल्लीअ में घणे तरह जा माण्हू रहंदा आहिनि उन्हनि जी पंजाबी बि रहंदा आहिनि सिंधी बि और गुजराती मराठी क्रिस्चिन बि रहंदा आहिनि पर अ सभिनि जो अलॻि अलॻि त्योहारु थींदो आहे सिंधियुनि जो झूलेलाल जो म थींदो आहे चेटी चंड जो मेलो थींदो आहे चालीह ॾींहं झूलेलाल जो प्रोग्राम थींदो आहे और मराठियुनि जो पंदरहां ॾींहं गणेश जीअ जो प्रोग्राम थींदो आहे उहो धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि और स पंजाबी लोहड़ी कंदा आहिनि ऐं ॾाढी धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि लोहड़ीअ जो प्रोग्राम कंदा आहिनि उहो ॾाढा फंक्शन कंदा आहिनि और गुजराती बि डांडिया वग़ैरह उहो उन्हनि जो प्रोग्राम हूंदो आहे उहो डांडिया खे महत्व ॾींदा आहिनि और बंगाली बंगाली दुर दुर्गा पूजा कंदा आहिनि उहो स नवं ॾींहं ई दुर्गा पूजा कंदा आहिनि और असांजे सिंधियुनि में बि घणा तरह जा प्रोग्रम थींदा आहिनि पर उन्हनि जो अलॻि अलॻि सभिनि जो व थींदो आहे हे हे हिंद हिंदुनि जी दिवाली थींदी आहे बनिया दिवाली मल्हाईंदा आहिनि वधीक और असां पूॼा सभु कंदा आहियूं पर मेन दिवाली बनियनि जी थींदी आहे हो होली शूधरनि जी थींदी आहे होली शूधरनि जी थींदी आहे असां बि मल्हाईंदा आहियूं पर शू मेन शूधरनि जी थींदी आहे इन्हीअ तरह प्रो असांजी दिल्लीअ घणेई तरह जा माण्हू रहंदा आहिनि और सभु मिली करे ई सभिनि जा त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि इन्हीअ करे असां सभु उन उन्हनि सां गॾु मिली करे ई कंदा आहियूं गुजराती पंहिंजो खाधो अलॻि अलॻि ठाहींदा आहिनि सिंधी पंहिंजो खाधो अलॻि ठाहींदा आहिनि हर तरह जो सभिनि जा व्यंजन अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि